आगो घरा कडेन आसलें या मुगो भोंवपा खंय आतां आतां हितू भोस आतां सद्या भोसलेन या हय आनी बसोन मात्सो हय हय हय हांव पांच मिण्टानी पावतलें तें हय शुक्र ज्वॅलरी शॉप आसा पळय

हय हय हय तेजे वयर आसा हय आनी थंय पुरी भाजी बॅस्ट मेळटा तूं खालें जाल्या आनी थंयच वयतलें सदांच आं आनी लोक थंय सायनिंगे बी वयता मॅरेज हेजें फक्त भोसलेनच च्या पिवपा वयता जावं कितले मिण्टानी पावतलीं तुमी आं आनी खंय या तर आमी भोंवपा हय पुलिसान धरून हेलें हय हय जाता चड जाणां आसल्या व बी पयश हें करता लोक बेजारता आमी चड जाणां आसपा ना न्हू हय हय हय आर्या टिचरीक बी कॉल कर करपाचो

आनी तूं किदें हाडटा तर जेवण खतखतें हांव पुलाव हाडटा तर हय हय हय फाटल्या फावटी हाडूं नाशिल्ल तिणी न्हू याद करून घालया तिका फू फुल्या भाजी हाड म्हणून हय हय हय आं बाजार आनी कसलो आजून घेवना हय म्हाकाय बी छत्री घेवपा जाय आसलेली हा आं बरें बरें बरें आं आं बरें